पुर्तुगीज सत्ता आसली तेन्ना सगळ्यांत सुरवातीक बाटा बाटी जाली पूण तेच्या उपरांत म्हणजे शिवाजी महाराजान गोंयांत जेन्ना आगमन केलें तेच्या उपरांत तेंणी पाद्रींक मारले आनी हांगा सरल्या गव्हर्नरांक निरोप धाडलो तेचे उपरांत मात्र जें धर्मांतर आसलें ते बंद जाले आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे भारत स्वतंत्र जाल्या नंतर केन्ना ना केन्ना गोवा भारताच्या हातींत वयतलो हे पुर्तुगीजांक खबर आसली आनी ते खातीर हांगासर जे वेगवेगळे समाज आसले तेचेर अत्याचारूय बंद जाले आनी सगळे एकामेकां कडेन बरे तरेन वागताले म्हणजे कोणागेर सण उत्सव हेतुर ते सगळे एकमेकांक मिसळटाले आनी बरोबर साजरे करताले